हैलो नमस्ते आं जी पैह्लें तुस दफ्तर जाओ उत्थां करवाइयै लेई आह्नो ते फिर तार लेई आओ ते में सोटा लेई आह्नग ते लगाई ओड़ना फिर में भेजी ओड़ना इयै कोई भजी ओड़ेओ चार बजे तगर पज बजे तगर ठीक ऐ ठीक ऐ फिर कोई निं में लाई ओड़गा कनेक्शन